आंनि मोजांसिन मोननाय संनाय खावनायनि रेसिपिया मोनसेल' नङा बेयो मोन आं अनेख मोजां मोनो आरो मोननै मोनथाम बेफोरबादिनो बिदिनो जोंनि बर'नि जाग्रा अनद्ला दाउ सबाय साम' बेफोरबादि नारजि अमा मेजेम बेबायदिखौ आरो अनद्ला दाउ बे जोंनि बर'नि ओंख्रिथार बेनिखायनो आं बेखौ बिराद मोजां मोनो आरो आं बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन एवनाय सावनायफोरखौ मोजां मोनो अनद्ला दाउ सबाय साम' बेफोर जोंनि बर'नि जाग्रा ओंख्रि बेनिखायनो आं बेखौ साबसिन मोजां मोनो